अपनसभके जे एकटा ग्रह कोनो आबैत छै होइत छै जेनाकि हमरासभके अहाँ हमरासभकेँ कोनो ग्रह भेल तऽ ओहि ग्रहके लेल कुण्डलीके एकटा पण्डितजीसँ बड़का पण्डितजी ज्योतिषिसँ देखाओल जाइत छै देखायल देल जाइत छै आ कुण्डलीमे जे निकलैत छै ग्रह ओ ग्रहकेँ लेल शान्त करै कोना शान्त हेतै तऽ ओ शान्त करैकेँ मतलब वजह मतलब करयके लेल एक दूगो पण्डितजीके सम्पर्क करल जाइत छै तऽ ओ पण्डितजीके लेल सम्पर्क करल जाइत छै ओकरा बाद पण्डितजी जे बतबैत छथिन जे ई समान लागत ई समान लागत सभसमानकेँ लिस्ट बनाएके भेजैत छथिन ओ लिस्टके पूरा सामान सामग्री पूजन सामग्रीके पूरा उपलब्ध करैत छी हमसभ ओकर बाद पूजा सामग्री जेनाकि हमर मङ्गल ग्रह यए तऽ शनि राहु यए तऽ ओकरासभके लेल अभिषेक जाप ईसभ कयल जाइत छै मतलब हवनसभ कयल जाइत छै तऽ हवनसभमे एक दिन पाँच दिन छओ दिन लागैत छै अनुष्ठान जापमे तऽ ओहिमे लेल बहुत तरहक होइत छै पूजा पाठ